हम जखन धीरेन्द्रक उपन्यास भोरुकवा पढ़ैत छी तऽ लगैए गाममे आबि गेलहुँ हेँ आओर ओकरा अन्त कयलाक बादो फेर जिज्ञासा होइए ओह एहि किताबकेँ फेर एकबेर पढ़ितहुँ